आं हॅलो सर सर म्हाका सर हांव हांगासर गोंयांत खूब वर्सांनी हांगा परत एयलेलो आसा सो म्हाका खुबश्यो गोश्टी नव्यो नव्यो दिसता गोंयान आनी म्हाका हांवें नवें आयकलां की हें अनजुना फ्री मार्केट आसा म्हणून सो म्हाका तेजी वाट एगजेक्ट्ली म्हाका कळना कशी वचप पळय ती आनी गुगल मेपाचेरूय म्हाका सारकी दाखयना ती म्हाका प्लीज तुमी गायड करपाक शकतात सर की थंयसर कशें वचपाचें पळय ते सर हांव आतां सद्द्याक पणजे बस स्टोपार आसा हय आं बरें बरें बरें बरें

हय हय हां बरें

बरें बरें ओके

बरें

बरें आनी कितें दुसरो उपाय आसा आं गाडयेन गाडी हय हय बरें बरें आं आनी बाय्क कशी कितें बाय्क समज घेतली हां म्हाका मेळटली रेंटा बाय्क

बरें बरें बरें थँक्यू थँक्यू आं थँक्यू बरें बाय